हम बात करें हमारे गौरवशाली भारत देश के राजाओं की तो ऐसे शूरवीर पराकर्मी राज राजा हुए जिन्होंने हमारे लिए बड़े से बड़े संग्राम को लड़ते हुए और कई प्रकार के ऐसे वीरगाथा लिखी कि उनकी कहानी पढ़ने में भी आज हम सुनने सुने तो बहुत कम हैं दानवीरों में हमारे दानी राजा हरिश्चंद जिसकी कहानी आज भी हम भूल नहीं सकते उन्होंने अपने बच्चे को बलि देकर भगवान को जो दिया है वह आज भी कहानी में हैं और राजा दशरथ जी जो शूरवीर हुए उन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया ऐसी गाथा लिखी कि आज वे ग्रंथ रामायण के रूप में लोगों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ बन गया और लोगों को मन में भा गया इसी प्रकार से कई राजा हुए जिन्होंने अपनी गाथा लिखी है जिसमें महाराणा प्रताप जो घांस फूंस की रोटी खाकर अपना पेट भरते रहे लेकिन उसी बीच एक बिलवा आया और घाँस की रोटी ले गया और राजा महाराणा प्रताप अपने बच्चों का इस तरीक़े से पालन करते रहे कि उनकी कहानी पढ़ी जाए तो बहुत ही आज भी वह कहानी अगर याद करो तो बहुत अच्छी है और आगे के लिए बहुत प्रेरणा देगी कि हम जिए तो उन उसी उम्मीद से जिए जो राजाओं ने जिया है और दान करें तो ऐसे करें जो किसी ग़रीब का पेट ना दुख भूका रहे ना किसी ग़रीब की आत्मा दुखे ऐसा हम चाहते हैं और ऐसे बनना चाहें इसी रास्ते पर चलते रहें